جی ہلو ہاں ہاں میں نیوز پیپر بوائے بول رہا ہوں بتائیے ہاں ہاں وہی وہی اچھا آپ کو اخبار کا بل چاہیے تو کس اخبار کا بل چاہیے انقلاب دا ہندو سہارا ڈینک جاگرن منصف بتائیں ان میں سے کس اخبار کا نیوز چاہیے آپ کو یہ بل چاہیے آپ کو

ہاں اچھا تو یہ تو ہوا ابھی تو میں نہیں لا سکتا ہوں کیونکہ میں باہر ہوں اور اس وقت ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کا بل ابھی لاؤں یا تو آپ ایسا کریں آپ آفس آ کر کے بل لے لیں تو ہو سکتا ہے اگر جلدی میں ہو تو تو اتنی جلدی تو ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کو جو ہے ان تمام اخبار کا بل جنریٹ کروانا ہوگا پھر وہاں سے آپ کو آپ کے روم پہنچانا وقت تو لگ جائے گا ٹائم دیجیئے ہوں ہوں پانچ دن کا ٹائم دے دیجیئے آپ کے گھر پہ پہنچوا دیا جائے گا اور ہوں نہیں دراصل صرف آپ ہی کا بل بل تھوڑی جنریٹ کرنا ہے اور بھی کسٹمرس ہیں ان کا بھی بل جنریٹ کروانا رہتا ہے تو آپ کہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کا بل جنریٹ کروا کر کے جب نیوز بوائز جو بھی پہنچے گا آپ کے یہاں گھر پہ اخبار لے کر تو وہ بل بھی لے کر جائے گا وہ تو اب بل جب جنریٹ ہوگا تب کی بات ہے اس میں وہ تو لکھا رہے گا لیکن یہ ہے کہ وہی نیوز بوائے جب پہنچے گا آپ کے گھر تو وہ لے کر کے پہنچ جائے گا آپ کا بل ہوں ہاں ہاں ٹھیک یہ بھی ہوگا ہوں ہاں تو ٹھیک ہے جب کل یا پھر پرسوں صبح میں جب آئیں گے تو لے کر لے کر آئیں گے ٹھیک ٹھیک ٹھیک